हल्लो हा साईं ए जी जीयो जो रीचार्ज कंदा आहियो न साईं तव्हां हा त दादा मूंखे मुंहिंजे दोस्त नम्बर ॾिन दादा मुंहिंजे दोस्त मूंखे नम्बर ॾिनो हो त मूंखे चयईं भाऊअ जो दुकानु आहे ऐं जीयो जो रीचार्ज कंदा आहिनि ऐं पंहिंजा सिंधी भाउ ई आहिनि त मां चयोमान ॾियो मूंखे नालो पुछण मां भुलिजी वियोमान दादा तव्हां जो नालो करन भाई अच्छा अच्छा ठीकु आहे त दादा मूंखे आहे न थोरो जीयो जो रीचार्ज करिणो हो पंहिंजे फ़ोन में त मां चयो थोरो डीटेल ॿुधाईंदा रीचार्ज प्लान हीयंर कहिड़ो सुठो थींदो घणे वारो ॿुधायो त थोरो हा मन मुंहिंजो फ़ोन ॾिसो फ़ोन मुंहिंजो फ़ाए जी वारो अथव ऊच्चो वन प्लस जो ऊच्चो अथव फ़ोन इनकरे हा उन हा हा हा

अच्छा

मना उनमें टीवीअ जी सब्सक्रिपशन मना टीवी हलाए सघिबी इनमें ईअं न त पोइ त सुठो थियो त इन जी चार्ज घणी महीने जी चारि सौ अच्छा हा ॿुधायो ॿुधायो साईं महीने जा चारि सौ थोरा ऐं ॿियो थोरो थोरो फ़ाइदो पए न किफ़ाइत वारो ॿुधायो न जेको अहिड़ो को हा टी महीने टी महीने वारो घणे आहे पहिरियों उहो ॾिसू़ न पोइ न त अॻियां वधूं टी महीने जो घणे आहे

हूं हूं

हा उहेई न ऐं म छहें महीने वारो पंद्रहं सौ बराबरि सही आहे इहो न न छटीह हो थोरो महांगो बीहंदो हीअ पंद्रहें सएं वारे में डीटेल थोरी ॿुधायो त ऐं कॉलिंग ऐं मैसेज फ़्री आहिनि कॉलिंग मैसेज त मुंहिंजे हिसाब सां इहो सही थो लॻे थोरो हा न उन ॿारें मैने जो थोरो ॾिसो छटीह सौ वॾा आहिनि वरी एॾां इनमें महीने जो ॾिसूं था त उहो चारि सौ उहो वरी महांगो थो पए त हीअ पंद्रहें सएं मुंहिंजे हिसाब सां सही पवंदो छहें महीने जो हा उन हिसाब सां जेतिरो जीअं चवंदा आहिनि वॾा चई विया आहिनि न पेर डिघा त सवड़ जे अनुसार हा जेतिरी चादरु ओतिरा पेर पथारियूं सही आहे सही आहे सही आहे हा दादा पोइ इहो छहें महींने वारो करिणो हुजे त कीअं कयूं हाणे पाण हा जी पे मां कंदा आहियूं दादा

हा इहेई नाएन फ़ोर टू सिक्स नाएन एट थ्री ज़ीरो वन एट इहेई नम्बर अथव दादा त तव्हां मूंखे जय झूलेलाल स्केनर मोकिलियो त पोइ मां पेमेंट कयांव पोइ तव्हां मूंखे मूंखे करे मोकिले पोइ फ़ोन कजो ठीकु आहे न दादा जय झूले साईं जय झुलेलाल